खाना बनाबै छियै मम्मी पापाके खियाबै छियै कहियो चावल बनलै कहियो सब्जी कहियो रोटी बनलै जाके बनाके खिएली खियाके फेर काम धाममे अपना काममे लागल फेर काममे से आयल तऽ फेर खाना बनेली खाना बनाके फेरो सभलोगके खिएली बाल बच्चाके मम्मी पापाके खियाकऽ फेर अपना अपना काममे फेर जाइ छथिन फेर आबै छथिन तऽ फेर खाना बनलै खाना बनाके फेर खिएलक खियाकऽ फेर अपना अपना काममे लागि गेलखिन फेर आबै छथिन तऽ कहियो चावल बनलै कहियो रोटी बनलै जे बनै हइ से अपन खियाके अपन चलि गैल खाना हो गेल बनायल तऽ रोटी बनेली फेर रोटी बनाके फेर गेल तऽ फेर ओ एलखिन तऽ फेर खाकऽ तब फेर गेलखिन तऽ फेर अपना अपन काममे लागै छथिन काम कऽ कऽ आबै छथिन तऽ फेर खाना बनेली फेर बनाके खिएली सभकोइके फेर खाना खाके फेर अपन अपन काममे जाइ छथिन फेर काम करिके आबै छथिन तऽ फेर कहियो चावल बनलै कहियो रोटी बनलै एनाहिए एनाहिए करिके खियाबै छी